तुमी कोणाक तरी चित्र वा हातांत तयार केल्ले कार्ड भेयटलां व्होय जाल्यार आनीक आनीक सागांत हातान तयार केल्या वस्तूंक चड भावनीक मोल कित्याक तर तें स्वता तयार केल्लें आशिल्ल्यान विकत हाडला तेका चड मोल उरना स्वता तयार केल्लेलें आशिल्ल्यान तें कश्ट तें सगळें करपाची तयारी तें सगळें पळोवन तें दितना खुश भोगतां की हांवें तयार केल्ले अभिमानान म्हणून खूश भोगता आनी म्हणूनच ताका मोल चड भावनीक मोल की त्या मनशाक सुद्दां दिसता की जावं हांणी म्हज्या साठी इतकें कश्ट घेतलें त्रास घेतलें आनी आपल्याक हें तयार करून जाल्लें रेडिमेड हाडूना म्हणून